मिगी खाने च मैगी बड़ी टेस्ट लगदी ते मिगी ते बनानी बी निं ही आंदा मिगी छड़ी टेस्ट लगदी में टिफन बगैरा काले ज लेई जंदी ही कुड़ियां स्कूलै दियां अपना टिफन लेई जाना में कुड़ियें गलाना किन्नी टेस्टी सब्जी ऐ बना दी कुन्नैै बना दी महां मम्मा ने बना दी मिगी बड़ी टेस्ट लगदी मैगी खानी महां मेरी मम्मी मिगी रोज मैगी बनाइयै दिंदियां न बड़ी मतलब बड़ी टेस्ट बनांदियां इ'यां कि मिगी ते बनाना निं ही आंदी उ'नें बोलेआ कि तुगी बनानी निं आंदा महां मिगी बनाना निं आंदी मैगी मूगी कुछ बी बनाने फिर में फ्ही मम्मा गी बोलेआ मम्मा मिगी कुछ बी बनाना निं औंदा ऐ मिगी थोह्ड़ी मैगी बनाना सखाई ओड़ो कि कुड़ियां बोलदियां कि तूं रोज़ मम्मा शा बनाइयै लेऔने तुगी आपूं ते कुछ औंदा निं ते कन्नै टेस्ट टेस्ट करनी तूं तां ते फिर फिर में मम्मा गी बोलेआ कि मम्मा सखाओ मैगी बनाना फ्ही मम्मा ने मिगी मैगी बनानी इ'यां सखाई फिर में दो तिन्न बार आपूं बनाई इ'यां फ्ही पैह्लें शैल निं बनी फ्ही दो तिन्न बार बनाई ते फ्ही ते बड़ी टेस्ट बनी ते फ्ही ते रोज में टिफन कालेज लेना फ्ही कुड़ियें कैह्ना कि वाह् तूं बनाई दी मैगी जकीन निं ऐ मैगी तूं बनाई दी तूं पैह्लें इन्नी बेकार मैगी तुगी ते आंदी निं फिर में महां आपूं सिक्खेआ उं'दे शा में कोई मैगी बनाना कि फ्ही उ'नें मिगी दस्सेआ कि ओह्दा शा में ओह्दा शा में टिफन लेई जंदी ही फ्ही रोज़ इ'यां बनाई लैंदी मैगी कि में टेस्ट हून में टेस्ट बनाई लैन्नी ऐ मैगी ते फिर पैह्लें फिर तां में टिफन बी कालेज लेई जंदी ही कुड़ियें आस्तै फिर उ'नें बी मेरे कशा इ'यां सिक्खी उ'नें बी उ'नें बी दस्सेआ इ'यां इ'यां बनानी फिर उ'नें बी सिक्खी इ'यां उ'नें मेरे शा बड़ा मेरे शा बड़ा सिक्खी इ'यां भैने बी दिक्खियै फ्ही उसी बी दस्सी बनाना महां इ'यां इ'यां बनांदे फ्ही मिगी ते फ्ही मिगी बड़ी शैल लगदी मैगी बनाना होर ते मिगी मोमो होर ते मिगी समोसे बनाना बड़ा कि शैल लगदा खाने बेल्लै मिगी बड़े टेस्ट लगदे बनाने निं आंदे मिगी बिलकुल बी फिर में मम्मा गी बोलेआ मम्मी मिगी सखाओ बनाना फिर फिर मम्मा ने मिगी सखाए बनाने मम्मा ने मिगी सखाए बनाना ते फिर फिर उ'नें ओह् कीता फिर ते में थोह्ड़े थोह्ड़े पैह्लें मिगी बिलकुल निं आंदे बनाने फिर ते में थोह्ड़ा मैदा इ'यां मैदा फिर अच्छा ओह् करना फिर ओह्दे फिर इ'यां गुन्नना ते फिर आलू ऊलू बोआलने इ'यां फ्ही में थोह्ड़े थोह्ड़े सिखदी गेई इ'यां पैह्लें ते मिगी बिलकुल बी निं आंदा हा कुछ बी बनाने फिर में थोह्ड़ा थोह्ड़ा सिखदी गेई इ'यां फिर इ'यां मिगी आन लग्गेआ पैह्लें ते में इ'यां इ'यां बनाई इ'यां कि मेरे कोला शैल निं बने इ'यां कि समोसे भरे पर मिगी ओह्दी शेप बनानी निं नां आई ते फिर में किश बनाना बनाना कियां मिगी बिलकुल बी निं हा आंदा फिर मम्मा ने दस्सेआ मिगी इ'यां निं इ'यां बना छड़े खाने गी मिगी बड़े टेस्ट लगदे पर में कुतै बनां आपूं गी बनां सिक्खां में उ'नें बनाने दा मिगी बड़ा चाऽ ऐ कि में कुकिंग सिक्खां थोह्ड़ी मती मिगी कुकिंग पैह्लें बिलकुल बी निं ही आंदी मिगी पैह्लें खाई लैंदा ही मिगी एह् चीज़ां बड़ियां टेस्टी लगदियां हां समोसे समोसे मिगी बड़े अच्छे लगदे हे मैगी ते बड़ी टेस्ट लगदी ही मिगी खाने गी पैह्लें मिगी बनाने बिलकुल बा निं ही आंदी फिर में मम्मा सिक्खे इक दो बार शैल निं बने फिर दूई बार दो तिन्न बार बनाए फिर ते बिलकुल इ'यां शेप बड़े शैल आन लगे समोसे आह्ली इ'यां बड़े शैल इ'यां समोसे इ'यां दकानै पर बनदे इ'यां बनान लगी पेई में बड़े टेस्टी बनदे फिर फिर होर में फ्रैडां बगैर में उ'नें बी बनाइयै उ'नेंगी बी टिफनै च पैक करियै लेआने उ'नेंगी बी दस्सने कि में इ'यां बनाए फिर उ'नें बी टेस्ट करने इ'यां बड़े शैल तूं इन्ने शैल बनाई लैन्नी असेंगी कुकिंग करना सखायां कि असें दस्सेआ बनाने फिर में उ'नें बी सनाया इ'यां इ'यां बनाओ फिर उ'नें बी अपने घर थोह्ड़े थोह्ड़े बनाने बड़ा कुछ इ'यां ओह् बी सिक्खन लगी पेइयां मेरे शा कि ते तूं इन्ना शैल बनाई लैन्नी पैह्लें तुगी इ'यां किश बनाने नेईं ही आंदा कि मिगी पैह्लें कुछ बनाने नेईं ही आंदा कि फिर में मम्मा शा सिक्खी फिर मम्मा शा में सिक्खी उं'दे शा फ्ही में अपनी फ्रैंडें गी बी दस्सेआ इ'यां इ'यां बनाना फिर उ'नें मेरै शा बी सिक्खी मेरी निक्की भैन ही घर में उसी बी इ'यां सखाया इ'यां इ'यां बनांदी जा इ'यां इ'यां बनाने कि ओह् दस्सेआ में उसी बनाना हून कि हून गी में बड़ा शैल इ'यां कुकिंग करी बनाई करी सकनी कि बनाई लैन्नी हून में जियां कोई बी साढ़े घर परौह्ने बगैरा औंदे कि फिर जियां कुछ बी बनाना होऐ घर उं'दे ते कि इ'यां समोसे फिर में में ई बनानी घर अपने फिर कुकिंग में ई करनी होन्नी कि में ई बनानी कि चटनी बगैरा ओह्दे कन्नै कि समोसे बगैरा इ'यां टेस्ट बनदे न कि मतलब कि इ'यां मिगी बोलदी कि तूं गै बना तूं बड़ी टेस्ट बनान्नी हर इक चीजां इ'यां बड़ी शैल बनानी बड़ा मजा आंदा बनाने तुकी इ'यां खाने बी खाने गी मर्जी करदी कि इ'यां शैल टेस्ट बड़ा शैल आंदा तेरे समोसे बड़े शैल होंदे बने दे इ'यां इ'यां मेरी दीदी बगैरा आंदियां घर ओह् बी साढ़े घर आंदियां मेरी बड्डी दीदी न उं'दा ब्याह् होई गेदा ओह् बी आंदियां साढ़े घरें कि तूं कदूं खलाने अस अपने इ'यां समोसे बगैरा बनाइयै ते फिर में फ्ही ओह् आंदियां फ्ही में खलानी होन्नी उ'नेंगी बनाइयै में बड़े शैल बनान्नी कि साढ़े घर आंदियां आखदियां तूं मिगी बनाई देआं फिर उ'नें गी बड़े शैल लगदे मेरे हत्थ दे बड़े शैल इ'यां समोसे बगैरा बनाई लैन्नी ऐ में पैह्लें मिगी बिलकुल बी निं ही आंदे हून कि बड़े शैल आई जंदी इ'यां बनाने हून मिगी ते ताइयें मेरी सारे तारीफ करदे मेरी बड़े शैल बनांदी हून पैह्लें ते मिगी बिलकुल बी निं हा आंदा कुछ बी बनाने गी फिर मेरी फ्रैंडें बी सिक्खेआ मेरे फिर हून ओह् बी बड़े शैल बनाई लैंदियां अपने घर ओह् बी ओह् बी बनांदियां ओह् बी ओह् बी लेआदियां कालेज कि उ'नें बड़े शैल होंदे इ'यां बनाए दे घर तरीके दे इ'यां बड़े शैल लेआंदियां बनाइयै ओह्